ہندوستان میں پچھلے چند سالوں سے صحت کے میدان میں کافی بیداری آئی ہے ہم ہندوستانی آہستہ آہستہ صحت کے سلسلے میں بیدار ہوتے جا رہے ہیں اسی لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں موجودہ وقت میں ہم صحت کے سلسلے میں کافی بہتر ہیں لیکن ابھی بھی ہم کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے سامنے صحت کے مراکز ہسپتال اور چھوٹے چھوٹے اداروں کی بہت سخت ضرورت ہے آج بھی ڈاکٹروں اور اسپتالوں کی کمی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اسپتالوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سرکار اسپتال بنانے کی طرف دھیان دے رہی ہے جس کی مثال دہلی میں کیجریوال سرکار کے ذریعے بنایا جانے والا پندرہ سو بیڈ کا سرکاری اسپتال ہے